جی ہماری ریاست دہلی میں ٹرانسپورٹ بس اور ٹرین کا سفر کافی اچھا ہے خاص طور سے دلی میں جو بس سروس ہے وہ کافی اچھی ہے لیڈیز میں کو اس میں مفت یاترا کرنے کا موقع ملا ہے اور اس میں لیڈیز کے لئے کیمرے بھی ہیں جس سے ان کی حفاظت کافی اچھی ہو رہی ہے اور اس میں پولیس بھی ایک رہتی ہے تاکہ کوئی کچھ غلط نہ ہو سکے فوراً اس پہ ایکشن ہو سکے اور اس میں جو ہے اے سی سروس بھی ہے تاکہ لوگوں کو اس میں آرام سے سفر کرنے کی سفر کرنے سفر آرام سے ہو ایک جگہ سے دوسری جگہ کر سکیں اس سے ان کو بالکل بھی دکت نہیں ہوتی ہے ٹکٹ لینا بھی جو چاہے وہ لے سکتی ہیں جو نہیں چاہے وہ نہیں لے سکتیں یہ لیڈیز کے لئے بالکل مفت یاترا ہوتی ہے آنے جانے میں بالکل بھی دقت نہیں ہوتی بس ایک بس آتی ہے دوسری بس اویلیبل وہاں پر ہوتی ہے لوگ ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے میں ان کو بالکل بھی کوئی دقت نہیں ہوتی ہے